केमेराफोरजों आङो बिदिनो जोंनि बर'नि ट्रेजिसनेल ड्रेस गाननानै हारिखौ सिनायथि होनो थाखाय बेफोरबायदि गाननानै जों सावगारि साफायो आरो गोबां बायदि रोखोमनि ड्रेस गाननानै दख'ना गाननानै जोङो सावगारि साफायो जाहाथे जोङो उनावहाय जोङो जोंनि मेम'रिस बादि जानानै थानानै जोङो जारिमिनफोरबायदि थानानै थाथों होननानै जोङो उनावहाय नुफिननो जोंनि गोसोखांथिफोरखौ उन्दै समनि जेराव फट' लाबोदोंमोन एबा आङो देनां बोरायबा बुरैबा नायनो थाखाय बेफोरबायदि सावगारि लानाय जायो जेरैहाय जेर दैमा सेराव एबा बबेबा मोनसेयाव बबेबा मोनसे माबा मोनसे हाबाफारि जायो एबा प्र'ग्रामफोराव बेफोरबायदियाव आङो सावगारि लायो केमेराफोरजों आरो ससियेल मिडियाआवबो आपल'ड होयो जेरै सिनायथि जानो थाखाय बेफोरबायदिजोंबो फट' सावगारि खेबनानै जोङो फालांगि खालामनो हायो फैसा खामायनायनि जेरै इनस्टाग्राम युटुब भिदिय'फोर केमेराजों भिदिय' खालामनानै जोङो संनाय एबा जानाय बेफोर मोनसे नङा मोनसे मोनसे नङा मोनसे भिदिय' होनानै जोङो गोबां रां आर्जिनो हायो जेरै संनायनि सोरबाबा सोरबाबा ट्रेभेलनि बेरायनायनि सोरबाबा मोसानायनि सोरबाबा सोरबाबा बायदिसिना खामानि मावनायफोरनि जोङो मोजां मोजां भिडिय'फोर केमेरा खेबनानै जोङो भिदिय'फोर आपल'द होनो हायो आरो जों बेफोरजों रां आर्जिनो हायो